ہیلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ اپنے حالیہ خریدے گئے وائرلیس ایربرس کا ویڈیو جائزہ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں نے یہ ایربرس حال ہی میں آن لائن خریدے ہیں اور میں پروڈکٹ اور ڈلیوری کے عمل سے بہت خوش ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے پیکجنگ کے بارے میں بات کرنی ہے ایربرس شاندار پیکجنگ میں آئے ہیں جو نہ صرف محفوظ تھی بلکہ کافی خوبصورت بھی ڈیزائن بہت جدید اور اسٹائلس ہے یہ ایربرس کمپیکٹ اور جیب میں رکھنے کے لیے کافی آسان ہے اب بات کرتے ہیں خصوصیات کی یہ وائرلیس ایربرس جدید بلوٹوتھس ٹکنالوجی کے ساتھ آتے ہیں جو کنیکٹویٹی اور تیز اور مستحکم بناتی ہے ان میں ایک لمبی بیٹری لائف ہے جو مجھے ایک پورے دن تک بغیر کسی مسئلے کے استعمال کرنے کی سہولت دیتی ہے آواز کے معیار کے لحاظ سے یہ ایربرڈز شاندار ہے بیس مڈ اور ٹریبل تمام فریکوینسی رینج میں بہت واضح ہے میں نے موسیقی سننے پوڈ کاسٹ سننے اور کالس کرنے کے دوران کرپس اور کیلیر آڈیو کا تجربہ کیا ہے استعمال کے دوران آرام کی بات کریں تو یہ ایربرس بہت آرام دہ ہے ان کا ڈیزائن بہترین ہے جو میری کانوں میں فٹ آتا ہے اور کوئی بھی پریشانی یا تکلیف نہیں دیتا لمبے وقت تک پہننے کے بعد بھی میں نے کوئی درد محسوس نہیں کیا تو یہ تھا میرا جائزہ وائرلیس ایربرس کی بارے میں اگر آپ بھی جدید آرام دہ اور اعلیٰ معیار کے وائرلیس ایربرس تلاش کر رہے ہیں تو میں یقیناً ان ایربرس کو آپ کو تجویز کروں گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھیں خدا حافظ اور آپ کا دن خوشگوار گزرے